उज्जैन जिले में मुख्य रूप से बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्सव मनाए जाते हैं उसमें से एक होली दिवाली राखी शिवरात्री गणेश चतुर्थी और ऐसे संक्रांति ऐसे बहुत तरह के उत्सव मनाए जाते उसमें होली में होली में सभी का मिलना जुलना होता है तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं और यह पर्व अच्छाई से बुराई के लिए माना जाता है इसमें सब रिश्ते सब भूल जाते हैं लड़ाई झगड़ा और सब एक दूसरे को रंग लगाते हैं और तरह तरह की मिठाई बनाते हैं और बहुत अच्छे से मनाते है यह त्योहार और दिवाली दिवाली यहाँ का मुख्य त्योहार है इसमें राम जी का आगमन के की खुशी में मनाया जाता है सभी घरों में बहुत मिठाई बनाई जाती है दिये लगाए जाते हैं और बहुत तरह से घर की सफ़ाई भी की जाती है और उस घर को सजाया जाता है और एक दूसरे को मिलना जुलना होता है और सब एक दूसरे को मिठाई बाँटते हैं और यह पाँच दिन का त्योहार रहता है और इसके बाद में राखी राखी है भाई बहनों का त्योहार है इसमें बहन अपने भाई के यहाँ जाती है राखी बांधती है मिठाई लेकर जाती है उनके कपड़े लत्ते दिए जाते हैं यह बहुत धूम धाम से मनाया जाता है और एक है हमारे यहाँ गणेश चतुर्थी है गणेश चतुर्थी के दिन भी लड्डू का भोग लगाया जाता है यह त्योहार दस दिन का रहता है और यह गणेश रोज़ नई नई झाकियाँ बनाई जाती हैं और अलग अलग तरह के लड्डू बनाए जाते हैं यह त्योहार बहुत धूम धाम से मनाया जाता है और यह और एक है हमारे यहाँ और मनाया जाता है और रा और एक मकर संक्राति का त्योहार इसमें तिल के पकवान बनाए जाते हैं और यह त्योहार इसमें पतंग भी उड़ाई जाती है और एक दूसरे को तिल्ली का तिल्ली देते और एक अंतर्रास इसमें यह अंदर्राष्टीय त्योहार छब्बीस जनवरी पंद्रह अगस्त तक यह भी यहाँ बहुत धूम धाम से मनाया जाता है इस दिन अपना देश आगा आज़ाद हुआ था इसलिए यह इस्पेशल मनाया जाता और एक गुड़ी पड़वा गुड़ी पड़वा हमारा हिंदुओं का एक त्योहार है इससे हमारा साल नये साल की शुरूआत होती है इस रोज़ अधिकतर पुरण पुरी बनाते हैं और मिठाई बना के खाते हैं औ यह त्योहार बहुत धूम धाम से मनाया जाता है और कार्तिक यहाँ पर कार्तिक मेला कालीदास मेला भी लगाया जाता है और यहाँ पर कृष्ण सुदामा की शिक्षास्थली है और यहाँ सावन के महीने में मेला भी लगता है काल भैरव भी है गड़ कालिका है महाकाल है यहाँ अर्धकाल है यहाँ पर एक भर्तृहरि राजा भी हुआ करते हैं यहाँ के कवि कालीदास थे ऐसे उज्जैन जिले में बहुत तरह के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय का त्योहार मनाए जाते और बहुत धूम धाम से उत्साह से मनाए जाता है